जि'न्ना की थोह्ड़ी देर थोह्ड़ी देर पैह्लें लॉकडाउन चला दा हा ते साढ़े घर मेरी मम्मी भापा दी एनिवर्सरी ही ते आहें सोचेआ की चलो घर बैठे दे आं ते चलो छोटा मोटा कोई फंक्शन करी लैने आं ते बाह्र ते दुकानां बन्द हा ते बाह्र कुछ मिला रा नेईं ऐ ते आहें सोचेआ चलो अज्ज दिमाग लाने आं थोह्ड़ा यूट्यूब यूट्यूब दा कम्म मतलब यूट्यूब कोला कम्म लैने आं ते आहें यूट्यूब खो'ल्लेआ ते ओह्दे बिच दिक्खेआ की केह् कि'न्ना बंदा ऐ एह् दो तीन बार दिक्खेआ पैह्लें ते कुछ समझ निं आई फिर समान समान दी समझ नेईं आई केह् करना कि'न्ना पाना कि'न्ना नेईं पाना ते चलो फिर दिक्खेआ तीन चार बारी कुछ समझ आई ते बनाया ते बनी बी शैल गेआ स्वाद मतलब स्वाद बी शैल बनेआ मतलब घर आह्ले बड़े खुश होये मतलब मतलब फंक्शन आस्तै कुछ ते कुछ बनेआ गै ते फिर ओह्दे बाद मतलब केक जोल्लै बनी आ ते ओह्दे बाद सोचेआ की चलो केक कन्नै कुछ होर चीज़ बी होनी चाहिदी शैल ते फिर में चलो दिक्खने आं कुछ फिर मतलब की दिक्खेआ की चिली पनीर बनाने आं अज्ज ते ओह्बी दिक्खेआ तीन चार बारी ते फिर मतलब बनाना स्टार्ट कीता फिर बनाया मतलब बनाया बी शैल मतलब शैल बनेआ सोआद बनेआ सारें खाद्धा ते मतलब सारें मतलब बड़ा बड़ी ख़ुशी होई सारें की चलो मतलब की शैल चीज़ बनाई अज्ज घर बिच फिर ओह्दे बाद कन्नै मतलब चिली पनीर कन्नै कुछ होर बी होना चाहिदा फिर असें छोल्ले पूड़ियां बनाइयां मतलब शैल सोआद बनियां मतलब शैल बनियां सोआद बनियां की मतलब घर आह्ले बड़े खुश होये की चलो अज्ज साढ़ी कुड़ी ने कुछ बनाया ऐ ते मतलब कोई कम्म कीता कुछ बनाया ऐ मतलब मिगी बी बड़ी ख़ुशी होई की आं घर आह्ले अज्ज खुश ऐ मतलब साढ़ी कुड़ी ने कुछ बनाया ऐ